ہلو ہلو جی تاج محل ریسٹورینٹ ہاں جی مجھے آ کچھ آڈر دینے تھے تو آپ مجھے پلیز مینیو بتا دیں آپ کے وہاں جو سب سے لذیذ ڈشز ہیں اُس کا تھوڑا مینیو مجھے ڈسکرائب کردیں بتا دیں

جی اچھا

وہ بٹر نان وغیرہ آپ کے وہاں ہے دستیاب ہے ہاں نان کے ساتھ آپ وہ شاہی پنیر کر دیجیے وہ ایک فل شاہی پنیر کر دیجیے اور چھ بٹر نان کر دیجیے جی اور وہ زیرا رائس ہاں ایک ایک ایک پیڈ کر دیجیے جی ہاں پانی ہاں پانی اور کولڈ ڈرنکس جی ہاں رہے گا یہ سب اُس میں شامل کر دیجیے گا تھمسپ ہاں تھمسپ ایک لیٹر ہاں ٹھیک ہے سر تو کتنی دیر میں ڈلیور ہو جائے